मेरी फैमिली च सारे पंज बंदे रौंह्दे न ते हून सत्त होई दे न ते मेरे भापा जेह्ड़े न मेरे भापा मम्मी ते मेरा इक भ्राऽ ऐ इक भैन ऐ इक भाबी ऐ मेरे भ्राऊ दे दो बच्चे न ते अस बड़े किट्ठे गै रौह्न्नें ते बड़ी शैल फैमिली ऐ ते बड़े मज़े कन्नै रौह्न्ने फैमिली ते बड़े मज़े कन्नै रौंह्दी ते अस इत्थै किट्ठे रौह्न्ने बड़े मजे कन्नै रौह्न्नें अस फैमिली दे कन्नै गै रौह्न्नें फैमिली बड़ा स्पोर्ट करदी असें गी और मेरी फैमिली च कोई बाई बंदे न सारे मेरे मेरी फैमिली च दादी बी है दादा बी हैन ते मेरे दादी दादा दे जेह्के मेरे भापे दे मेरे भापै पंज भ्राऽ न ओह् बड़े स्हेई किट्ठे रौंह्दे किट्ठे खंदे पींदे इक्कै ज्वाइंट फैमिली ऐ ते उत्थै ओह् किट्ठे गै रौंह्दे ते मेरे भापा टेलरिंग दा कम्म करदे ते मेरी मम्मी हाऊसवाइफ न ते मेरा भ्राऽ जेह्का ओह् ड्राइवर ऐ ड्राइवरी करदा गड्डी चलांदा ते ओह् जम्मू दा उधमपुर दी गड्डी चलांदा ते मेरे भापा बड़ा पराना कम्म करदे दर्जियें दा ते मिगी बड़ा शैल ओह्दा ऐक्सपीरियंस ऐ ते ओह् असें गी बी ऐक्सपीरियंस दिंदे लाइफ दा ते अज्ज बी असें गी बड़ा स्पोर्ट करदे न ते असें गी आखदे तुस पढ़ो ते अग्गें बधो ते कदें बी साढ़े बारे च कदें बी ओह् बुरा नेईं सोचदे हैन ते ओह् असें गी आखदे तुस शैल करियै पढ़ो ते अग्गें जाइयै अपने अपनी लाइफ सैट्ट करो अग्गें तुस बी पूरी लाइफ एंजाय करगे ते फिरी फुरियै कक्ख निं थ्होना ते किश बी ऐ तुस मजे कन्नै करो पूरी जिंदगी च ते मेरी फैमिली जेह्की ऐ ओह् बड़ी गै बड़ी स्हेई फैमिली ऐ ऐसी फैमिली भगवान सभनें गी देऐ ते मेरी इ'यै उम्मीद ऐ होर मेरे फ्रैंड मेरे फ्रैंड बचपुनै कोला लेइयै अज्ज तक्कर बड़े स्हेई फ्रैंड रेह् किश दोस्त बेकार बी निकले शराबी बी निकले नशे बी करदे हे पर उं'दा साथ में छोड़ी दित्ता ते जेह्के स्हेई दोस्त हे उं'दा साथ में पकड़ी लैता ते बचपन कोला ते बचपन च इक फ्रैंड हा रमेश ते नुहाड़े भापै दी इक लत्त टुट्टी दी ही ते उस लत्त टुट्टी जेल्लै भी ओह् बेकार होई गेआ ओह् कम्म निं हा करदा ते मेरे फ्रैंड गी बड़ी सारी प्राब्लमां आंदियां हियां ते नुहाड़ी मदद अ'ऊं करदा हा केईं बारी उसी कपड़े देई ओड़ने बूट देई ओड़ने ते जां उसी किश एह् खाने पीने आह्लियां चीजां दिंदा रौह्ना ते ओह् मेरे कन्नै गै रौंह्दा हा पूरी मेरे कन्नै जाना औना किट्ठे बौह्ना खाना जां साढ़े घर गै रौंह्दा हा तां ओह् बड़े गै मजे बड़े गै तरीके कन्नै मेरे कश रौंह्दा हा ते ओह् मिगी निं हा छुड़ी सकदा ते भी ओह् ते किट्ठे रौह्ने दे बाबजूद बी अस बड़े मजे कन्नै रौंह्दे हे अस अ'ऊं मिडल स्कूल पुज्जी गेआ भी अस पढ़ाई छुड़ी दित्ती ओह् कम्म करने ई उठी गेआ ते मिडल स्कूल बिच किश होर दोस्त बनी गै उ'नें बी बड़ा स्हेई साथ दित्ता हून हाई सैकंडरी पुज्जी गे उत्थै बी द'ऊं त्रैऽ दोस्त बनी गे उं'दे कन्नै बी बड़ी स्हेई दोस्ती रेही ते दोस्ती रेही जेल्लै ते अस पढ़े मिगी उ'नें बड़ा शैल तरीके कन्नै गै समझाया समझाया कि तोह् तूं पढ़ अग्गें तू पढ़ी सकना अ'ऊं अग्गें बधेआ बी ते हून अ'ऊं कालेज पुज्जी गेदा ते पढ़ाई कीती ते उं'दे शा किश दोस्त ते ब्याह् करियै उं'दे जागत् होइये अग्गें ते केइयें पढ़ाई छुड़ी दित्ती किश गड्डियां चलांदे किश ट्रक चलांदे केई कम्म करदे मोटरसाइकल चलांदे केईं किश भी गड्डियां बनांदे किश सरकारी लग्गे दे किश इं'या लग्गे दे न केइयें दे त्रैऽ त्रैऽ जागत होई दे न हून कालेज पढ़ना इत्थै मेरे त्रैऽ दोस्त बनी दे न इक दोस्त मेरा रवि कुमार बना दा बड़ा स्हेई दोस्त ऐ अ'ऊं नुहाड़े कन्नै गै रौह्न्ना ओह् बड़ा स्हेई दोस्त ऐ अस किट्ठे लाइब्रेरी जन्ने खन्नें पीन्ने बौहन्नें ते रुट्टी बी किट्ठी गै खन्नें ते ओह्दे बाद घरै गी जाना होऐ तां बी किट्ठे जाना किट्ठे कमरे च रौहने किट्टे जाना न्हौने ई दौड़ने ई ते स्विमिंग पूल जां जो बी ऐ जो किश किट्ठे गै करना असें ते होर बी बड़े सारे दोस्त जेह्ड़े कालेज च न असें गी मतलब बड़ा मज़ा अस किट्ठे एंजाय करने अपनी कालेज लाइफ इत्थै अस किट्ठे गै रौह्न्नें जिन्ने बी दोस्त हैन इत्थै इत्थै केईं दोस्त फेल बी होई गे सेकन सैम च उ'नें पढ़ाई छोड़ी दित्ती केईं गड्डियें कन्नै उठी गे किश होटलै र होंदे किश भांडे मांजदे किश किश करदे ते इं'या मतलब केह् सारे जेह्के फ्रैंड न फ्रैंड दा पूरा जेह्के दोस्त होंदे न जिंदगी च उं'दा होना बड़ा जरूरी ऐ अगर उंदे बगैर कोई लाइफ निं ऐ जिंदगी च एह् तुस आपूं जानी सकदे अगर दोस्त होङन तां किश स्हेई रस्ते पर बी चलांदे ते किश बुरे रस्ते पर बी चलांदे ते एह् सभनीं गी पता दोस्तें दा जिंदगी च होना बड़ा जरूरी ऐ ते फैमिली बी होनी जेह्की ओह् बड़ी जरूरी ऐ स्हेई फैमिली होऐ ते बड़ा किश कराई ओड़दी लाइफ च बड्डा बड्डा मतलब स्हेई तरीके कन्नै चलाना चाह् ता बनाई ओड़दे बंदे अगर बगाड़ना चाह ता बगाड़ी ओड़दे बंदे फैमिली दे हत्थ गल्ल होंदी केह् कनेह् संस्कार दिते उ'नें ते कनेह् नेईं दिते मेरी फैमिली जेह्की ऐ ओह् बड़ी गै स्हेई ऐ ते मिगी बड़ा स्पोर्ट करदे न ते ओह् मिगी आखदे तूं पढ़ना सिर्फ होर किश निं करना लाइफ च ते तोह् सिर्फ अग्गें बधना पैसे दी कोई चिंता निं करनी ओह् असें देने मेरा भ्राऽ बी बड़ा स्हेई ऐ ओह् गड्डियां चलांदा मिगी आखदा तू पढ़ ओह् कर मतलब सब किश आखदा मिगी ते इ'यां गै मिगी सब किश गै लाइफ च बड़ा स्हेई थ्होएआ तुस दिक्खी सकदे इक फ्रैंड मेरी आस्था ऐ ओह् बी बड़ी स्हेई ऐ ओह् मिगी बड़ा किश सनांदी अपने बारे च सनांदी बड़ी स्हेई सलाह् दिंदी ते बड़े मजे कन्नै रौंह्दी ते मिगी स्हेई स्हेई पाजीटिव थाट सनांदी आखदी तूं इ'यां निं इ'यां करना ओह् निं करना तूं उत्थै निं जाना इ'यां उ'आं सब किश सनांदी मिगी ओह् अपने बारे च ते आमीं उसी सनान्ना कि तू मेरी फ्रैंड ऐ ते ओह् मेरी बड़ी स्हेई फ्रैंड ऐ